असांजे भारत देश में घणा ई माण्हू रहोंदा आहिनि गॾु ई मिली रहंदा आहिनि हिंदू मुस्लिम सिख इसाई गुजराती भईया बैंगोली गुजरातिनि जी हिकु ॻाल्हि असां मूंखे सुठी लॻंदी आहे की मां नवरात्रनि में उहे असां आरतीअ खां पोइ गरबा ऐं डांडिया खेडंदा आहियूं ऐं महाराष्ट्र में गनपति उत्सवु सुठे नमूने मल्हायो वेंदो आहे गनपतिअ जा जेके यारहं ॾींहं हूंदा आहिनि असां फुल डूम दाम सां मल्हाइंदा आहियूं फुल जोर जोर सां मल्हाइंदा आहियूं ऐं पंजाबीनि जी जेकी इन जनवरीअ में लोहड़ी ईंदी आहे हुनमें पंजाबी सुठे नमूने त लोहड़ी मल्हाइंदा आहिनि ऐं मारवाड़ी ऐं मारवाड़ी पंहिंजे ऐं होलीअ में होली ॿारे करे पंहिंजो सुठो होलीअ खां सुठो नओ त्योहार चालू कंदा आहिनि ऐं असां सिंधीयुनि जो में चेटीचंड में घणा ई माण्हू असां चेटीचंड ॾींहुं असां नओ चालू थींदो आहे ऐं माण्हू घणा ई असां सां मिली झुली करे रहंदा आहिनि हीअं ई असांजे भारत देश जे काल आहे की असां पाण में ई जुड़ी करे रहुंसि हीअ ॻाल्हि मूंखे ॾाढी जाम पसंदि कंदी आहे